हँ कहु की हाल प्रणाम प्रणाम की समाचार छै यौ अपनो ठीके यऽ केना फोन केलियै कहु बच्चा सब देखियौ अहाँके बच्चा जे यऽ ठीक ठाक वर्गमे जतबे भी छात्र अछि हुनकामे सबसँ बढ़िआँ अहिके बाल बच्चा यऽ नहि नहि से तऽ ध्यान तऽ मानि लिए सब विद्यार्थी हमरा लए सामान छै लेकिन जे विद्यार्थी कनी तेज रहै छै तिनका कनी आर सहयोग मिलै छै

नहि पढ़ै तऽ यऽ अहाँ तऽ मार्कशीट देखबे करैत हेबै की मार्क्समे केना केना आनि रहल यऽ तऽ अहुँ अनुमान लगाए सकैत छियै की अहाँकेँ बच्चा की तरक्की केलका नहि केलक पहिने की रहए एखन की स्थिति यऽ हम कहब तऽ कहबै जे छै सर अपन तारीफ अपने करै छै नहि अहुँके कनेक मनेक जे छै कहियो चेक चाक करल करियौ की सब पढ़लकै बच्चा नहि पढ़लकै हूँ नहि नहि छेबे करै अहाँसब सहयोग नहि करबै तऽ बच्चा नहि ने तरक्की करते यौ हँ ठीक छै आबै नहि छी इसकुल तिसकुल कहियो घुमैले यौ हँ बहुत दिन भए गेलै अहाँके देखबो नहि केलहुँ यऽ हँ हँ जरूर जरूर हम तऽ चाहब अहाँ सबदिने हमरा रसगुल्ला खुआबू आर सब कहु एखन कतए छियै गाँमेमे कि बाहर हँ हँ भोजन भात होल भोजन भात भए गेल हूँ समय तऽ भए गेल यऽ हँ ओएह सेम हमरो कन्डीशन छै यौ की कहब ओएह ने कहियो काल की हमरो सर दश मिनट का समय लगेगा ठीक छै हँ हँ हँ हँ ई बात तऽ सही कहलिऐ हमहुँ फँसि गेलहुँ की कहब ओतए दश वर्गमे छात्र बैठल छै हूँ

ठीके छै तहन राखए छी फेर करब गप